ہیلو سر

مجھے ماشی ماشی کی بریانی چاہیے تھا آپ سے آپ کے ہوٹل سے تو ہوم ڈلیوری ہو جائے گی آپ کے وہاں سے تو میں یہی چاہتا ہوں کہ کہ ایک ون کے جی ماشی کی بریانی کو ہوم ڈلیوری کر دی جائے میرے گھر پہ اور میں ماشی کی بریانی آپ کے وہاں سے کافی ٹائم سے منگوا رہا ہوں کافی اچھی ہوتی ہے آپ کی ماشی کی بریانی تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اے ون کے جی ماشی کی بریانی پیک کر دیجیے اور اُس کو میرے ہوم پر ڈلیور کر دیجیے

آج ہی ڈلیور کر دیجیے مان کے چلیے نو نو تاریخ ہے آج نو تاریخ نو نومبر تو آج ہی ڈلیور کر دیجیے تو بیٹر رہے گا اور ٹائمنگ جو رہے گی شام کی رہے گی وہی آٹھ بجے قریب آٹھ بجے قریب ڈلیور کر دیجیے تو بیٹر رہے گا آپ کے لیے میرے لیے بھی اور میں چاہوں گا کہ ڈسکاؤنٹ بھی کر دیجیے گا آپ تو ڈسکاؤنٹ کر دیجیے گا کچھ بھی ٹوئنٹی پرسنٹ ایٹی جتنا بھی ہوتا ہے ٹوئنٹی پرسنٹ ٹوئنٹی فائف پرسنٹ جو ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے وہ ڈسکاؤنٹ کر دیجیے گا تو اچھا رہے گا مہربانی ہوگی آپ کی اوکے بائے